हैलो सर सर मैं मनीष बोल रहा हूँ तोसीना से हमें गाड़ी चाहिए गाडी मतलब सिक्स सीटर चाहिए

वह आपके पास कौन कौनसा अवेलबल है अभी

हाँ

नहीं नहीं फ़िलहाल तो अब पसंद नहीं की अभी आपसे ही जो हम सलाह कर रहे हैं भाई कौनसी ले हाँ बजट तो पंद्रह से पच्चीस लाख तक है

तो सेकंड अवेलबल थोड़ी कराते हो आप वह कौन कौनसी है फॉर्चूनर है उसकी कितनी प्राइज पड़ेगी जो सेकंड हैंड की है उसकी बत्तीस लाख वहाँ से निकालने के या पूरे डॉक्यूमेंट बनाने के बाद पड़ेगी पूरा काम होगा तो यही कर दो फिक्स हम आपसे आके मिल लेंगे ओके ओके ओके सर ओके